हेल' हेल' मा खबर बुं औ दे बुं मा खौरां

बेयो माने अखा बोथोरबो नालाय अखा बोथोराव अखा हाबाय थानायजों खाथि खालायाव हाग्राफोर माफोर बिदिनो मैला मैलि सेवनाय मानाय बेफोराव थाम्फै जानानै बे जादों बेयो बेयो सिखोन साखोन थानो जोंनिखौ आरो बाल्टिंफोराव दै जमाफोरबो दोननो नाङा एम्फौ जायो एम्फौ जानानै बेफोरनो माबायो बेनिखायनो साफा थानांगौ आरो न' बांफ्राबो ओमफ्राय बिदिनो खाथि खालायाव माबाफोर मुलिफोर माफोर बाहायदो साफानो थादो मानसियाबो औ दे बुं अ दा आंबो नै बेस्थ' लाबोथ'नांले बै मोनसे होमब्ला होमब्ला माबादो

दा नै आंबो बेस्थ' ओमफ्राय नार्सफोराबो गैजोबा ओमफ्राय बे न' खाथियाव बे मोनसे कमलेस बेन्दों होननायालाय बेखौ लायनानै देनानै लोंहोफैदो ओमब्लानो हामगोन दे दे जागोन दे